मुंहिंजो बी एस एन एल सां चार्ज कयल आहे ऐं उन में हो त ॿ जी बी रोज़ु नैटवर्क मिलंदो पर मूं ने में कुझु आन ई कोन कयो आहे ऐं नैटवर्क बिल्कुलु स्लो स्लो पियो अचे कुझु समुझ में ई कोन थो अचे तव्हां सहुली ॾिसो न त पोइ इंटरनेट नेट अचे ई कोन थो कूड़ था ॻाल्हायो था सहुली ॾिसो न त सही जेतिरो आहे ॿ जी बी ॾियो न त पोइ मां बदिले छॾींदसि मां जिओ वठी लाहींदसि जिओ उन सां रिचार्ज कराईंदसि मां हे हटाए छॾींदसि या त तव्हां मूंखे जेको चयो ओतिरी जी बी ॾियो न त त मां हटाए छॾींदसि